हमरासबके क्षेत्रमे कला तऽ साफे नहि छै हमरासबके क्षेत्रमे कला कि रहतै हमरासब बहुत पिछड़ल छिए हमसब कलाके अथीमे हाँ ओहिना अपना टूटल चुरल हमसब जे छै से छठि भेल तऽ ओहिमे जे छै कोनिआ सूप बना लेलहुँ बेच लेलहुँ छिट्टा बना लेलहुँ बेच लेलहुँ आओर आओर कखनो बरसाइत आएल तऽ बिअनि बनाके बेच लेलहुँ आओर बाँकी हमरासबके कला क्षेत्रमे साफे पछुआएल छिए हमरासबके छै कला अबिते नहि छै जे हमसब किछु कहबै करबै